हेल्ल' हेल्ल' भबानि नामा ए नों आखायजों माबा माबि बानायग्रामोन नामा ए नोंहालाय मा मा दङ दालाय

बे जिदों बै हिसानदों दानायनि बे मनाफोरा जागोन ना जाया ए ओमफ्राय बेयावलाय मा मा आगर लुखांनो हागोन

ए बेसेबांसो लागोन दामफोरालाय दे ओमफ्राय बे हुक आर्टआलाय बेसेबां लागोन

मानसिनि परट्रेटखौ खालामनो हागोन ना हाया माने मानसिनि महरखौ आखिखांनो हागोन ना हाया ओमफ्राय खनसे लागैनो बुरजा अरदार खालामबालाय बेसेबां लायो आंनो एकसुवेलि आंनि पार्सनेलनि थाखायसो नांगौमोन माने दिसकाउन्ट होगोन ना होआ आं मोनसे बायबाबो बेनिफाय आं दिनै अरदार खालामोबा माब्ला मोनगोन

आंनो ओइ हिदों दानाय इसाननि दानाय हिनि बै जलंगा मोनसे नांगौमोन दे औ ओंखायनोथ' औ बेखौनो नांगौमोन आंनो दे होनब्ला नोंनि दखाना बबेयाव दङ

दे एसेबालाय आं थांनानै नाहैगोन हय ओमफ्राय आङो लागोन मोनसे मोजां नुबा दे